स्वास्थ्य देखभालमे ई रहय कि पूर्णियाँ जिलामे हमरा आरके ई रहए कि अच्छासँ जाँच पड़ताल करए रहै आइ काल्हि तऽ कोविडके ज्वरमे जे छै ने हमरा आरके करेलिए आओर कोविड करबैके के जाँच के लिए लम्बा लम्बा लाइन लागल रहय जहिसँ हमरा आर गेलिए तऽ बहुत समय लागलै आओर हमरा आरके करेलिये तऽ बहुत देर लागले आधा एक घण्टा लाइनमे लागल रहिए तऽ हमरा आरके पैर खर खराब भए गेलै आओर गेलिए तऽ फिर जाँच करलकै फिर नजदीकी पूर्णियाँके बहुत सारा बिल्डिङ्ग छै जहिमे हमरा आरके लास्ट बला ए टू मे जाकऽ हमरा आरके इलाज करबेलिए आओर ओतय जाकऽ हमरा आरके इलाज करबैके साथ साथ हम कोविड जाँच करलकै जहिसँ हमरा आरके खराब मेडिकल तऽ नहि छै अच्छा व्यवस्था छै दवाइके दवाइ ववाइ जै छै अच्छासँ मिल जाइत छै आओर ओएह गवर्नमेन्ट जे छै ने ओ तऽ आओर अच्छासँ दए देइ छै ठीक